हां में बोल्ली सकनी आं पंज नंबर दस्स कोला लेइयै इक लक्ख दे बिच दस्स जि'यां बीह् त्रीह् चाली पंजाह् सो दो सौ पंज सौ अट्ठ सौ ज्हार त्रै ज्हार पंदरां ज्हार एह् सारे जेहके होंदे पंज ते दस्स दे मतलब दस्स तूं दस्स इक लक्ख दे बिच गै औंदे न